हैलो एह् में तुं'दे आटो च आई ही ते हून मसां ई ते मेरा पर्स रेही गेदा ओह्दे च ते ओह्दे ई दस ज्हार पेदा हा ते मी हून लब्भा दा निं ऐ मड़ो में तुं'दे ई इत्थै आटो च आई ही मेरे ओह् रेही गेआ काले कलर दा मेरा पर्स दिक्खो हां भला पिच्छें पेदा होना कुदै दिक्खो हां भला ओह्दे च दस ज्हार रपेआ मड़ो मेरे बड़े जरूरी ओह्दे च कागजात पेदे मिगी चाहिदे न काले कलर दा ऐ दिक्खो हां भला ओह्दे उप्पर इ'यां ओह् जेह्ड़ा ई सैल्ला सैल्ला इ'यां ओह्दे उप्पर ओह् डिजाइन पेदे आहो दिक्खो हां भला ओह्दे च बड़े मड़ो मड़ो ओह्दे च बड़े ओह्दे च पेदे मेरे कागजात पेदे बड़े जरूरी न मिगी चाहिदे न आहो दि आहो हां जी आहो आहो मेरा गै पर्स ऐ भला ओह् मिगी देई ओड़ेओ इत्थें आइयै अहें डोगरा चौक आइयै आहो एह् खरी खरी